आं बेबायदिनो रमान्टिक फिल्मखौ आं नायनो मोजां मोनो आरो बुलायनाय समाजारि बेफोरबायदि सिनेमाखौ आं नायनो मोजां मोनो आंनि बयनिख्रुइ साबसिन सिनेमाफोरानो जाबाय गानजा फाग्ला आरो अननाय बेफोरबायदिनो गोबां बर' फिल्म दं आं मोजां मोनो आं गानजा फाग्ला सिनेमाखौ बिब्दिनो माखासे बुलायनाय आरो गानजा सोबनाय बेफोरनि सोमोन्दै माबायदि मोजां जानो आरो माबोरै गाज्रिनिफ्राय मोजांआव फैनो बेफोरबायदिनि थाखाय मोजां सोलोंनो मोनो बेनि थाखाय आं बे सल'बाथाखौ मोजां मोनो बेनि खाहानिफोरखौ नायनानै मोजां मोनो गोबां गियान लानो हायो बेफोर सिनेमानिफ्राय आरो अननाय बे सिनेमानिफ्राय आं गोबां गियान मोननो हायो मोजां मोननाया माबायदि आरो माबायदि मानसिजों हाबा जानांगौ आरो माबायदि मानसिया थगायजायो बेफोरनि सोमोन्दै बे मोजां मोनलायनाय आरो अननाय फिल्मआव बेनिफ्राय जों मोनो नुनो मोनो गोबां सिनेमा दं नाथाय बेफोर मोननै सिनेमाखौ आं नायनो बिराद मोजां मोनो मानोना बिसोर सिनेमायाव गोबां मोजां मोजां गियानफोर मोननो हायो नायनानै आं गोसोखौ बिराद गोजोननाय मोनो बेफोर फिल्मआ आंनि थाखाय जोबोद मोजां बर' फिल्म बे फिल्मखौ आं नायबाय थाब्ला गोसोआव बिराद गोजोन मोनो आरो गोबां बे सावथुनफोरनिफ्राय गोबां गियानफोर आरजिनोबो हायो गोबां बुलायनाय एक्स'न बायदिसिना मोजां मोनलायनाय एदावनाय बेफोर फिल्माव गोबां नुनो मोनो बेनिखायनो आं बे फिल्मफोरखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनो